हम बिहारसँ बिलॉन्ग करैत छी हमरा ओतय मैथिली भाषा बहुत प्रसिद्ध अछि ब्राह्मण जातिमे या उच्च जातिमे मैथिली भाषा शुद्ध शुद्ध बजैत अछि जेनाकि की करैत छियनि कतय जाइत छियनि हिनका हुनका ई भाषा बहुत बढ़िआँ लगैत छनि मधुर स्वर जकरा कि कहल जाइत छनि खास कऽ किछु बस्ती एहन छै जतय कि भाषा की करतौ की करतौ नहि एना कऽ भाषा प्रयोग करल जाइत छनि जेनाकि की होतौ की करतौ कतय जेतौ ई भाषा जेकि छोट लगमे छोट आदमी लोग प्रयोग करैत छनि जातिमे ई बिहारके बस्तीमे ज्यादा प्रचलित छथि जेनाकि आदर दैके लेल ब्राह्मणमे मैथिली भाषाके प्रयोग करैत छथि तेनाहिते ई भाषाके प्रयोग छोट लोक अपन बड़ लोकके कहैत छथिन ई भाषा खासतर बिहारमे प्रयोग होइत छनि जेकि छोट जाति या कोनो बस्तीमे आदमी रहैत छथिन हुनका लोकके ओतय